हलो नमस्ते मिल जाएगा ठीक है आइए हमारे दुकान पर ठीक है हर तरह की गाड़ी हमारे यहाँ उपलब्ध है

ठीक है पैसा अच्छा लगेगा तो गाड़ी भी अच्छी मिलेगी ठीक है ठीक है ठीक है आइए दुकान पर आइए जो चाहें आप आपको मिल जाएगा ठीक है आइए जो आपको पसंद हो आप लें

ठीक है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेइज्ज़ती नहीं होगी आप आइए ठीक है आप आइए जो आपको पसंद हो आप ले लेना एटलस पोखरा पर दस पन्द्रह मिनट का टाइम लगेगा बहुत करीब में है दस से शाम को पाँच बजे तक

आप आइए आप देखिए आप पसंद करिए जो आपको पसंद हो आप ली अब देखा जाएगा पसंद के ऊपर है कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगी कौन सी नहीं उसी हिसाब से बताया तो क्वालटी वाली तो गाड़ी है चलेगी चलेगी टेन्सन मत लीजिए ठीक है आइए आप नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा आप इतना परेशान मत होइए आइए आइए सब ऐसी या गाना सब कुछ है आप आइए तो पहले ठीक है जब मर्जी तब आइए हमारी दुकान हमेशा खुली रहती है ठीक है आइए नमस्ते नमस्ते